یقیناً امربیل بانو قدسیہ کا ایک شاہکار ناول ہے جو پاکستانی ادب میں ایک اہم مقام رکھتا ہے یہ ناول نہ صرف محبت اور ازدواجی تعلقات کی پیچیدگیوں کو بیاں کرتا ہے بلکہ انسانی نفسیات اور جذبات کی گہرائیوں کو بھی بہترین انداز میں پیش کرتا ہے امربیل کی کہانی ایک نوجوان لڑکی علیشہ اور ایک متوسط طبقے کے نوجوان عمر کے گرد گھومتی ہے علیشہ کی زندگی کی مشکلات اس کی خواب دیدہ آرزؤں اور محبت کی پیچیدگیاں ناول کا مرکزی موضوع ہیں بانو قدسیہ نے بڑی نفاست سے معاشرتی اقدار خاندانی روایت اور انسان کی اندرونی کشمکش کو بیاں کیا ہے بانو قدسیہ کی تحریر میں جو سادگی اور گہرائی ہے وہ قاری کو ابتدا سے ہی اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے امربیل کی کہانی میں کرداروں کی نفسیاتی تصویر کشی اتنی شاندار ہے کہ قاری خود کو ان کی جگہ محسوس کرنے لگتا ہے ناول میں محبت قربانی اور معاشرتی دباؤ کو بہترین انداز میں بیاں کیا گیا ہے بانو قدسیہ کی زبان سادہ مگر انتہائی پر اثر ہے جو قاری کو کہانی کے ہر موڑ پر جذباتی طور پر متأثر کرتی ہے